हँ हँ बता देबै छठिके बारेमे कोना होइत छै जेना एक दिन भेलै नहाए खाए नहा कऽ खेलहुँ खरना केलहुँ नहेलहुँ खेलहुँ खरना कुटलहुँ पीसलहुँ खरना केलहुँ तकर बाद जे आनैत छै जेना भोर कऽ अङ्गना घर नीप पोछि कऽ चावल कुटलहुँ उखरि समाठ धोलहुँ तकर बाद कुटलहुँ चावल ओहि चावलकेँ बिछलहुँ बनेलहुँ ओहिमे कङ्कर पत्थर नहि बजरना चाही खरना बढ़िआँ सुतराना चाही नहि तऽ अगर फेर ई नहि बढ़िआँ भेल तऽ ओहिमे पाबनि टूटि गेल तकर बाद खरना भेल फेर नहाए कऽ साँझ कऽ नहेलहुँ तकर बाद एलहुँ नहा कऽ साँझके तब कार्तिककेँ भेजब तऽ साँझकेँ नहा कऽ अयलहुँ तकर बाद की कहैत छियै ओ नेम टेमसँ केलाके पत्ता लाबलहुँ केलाक पत्ताकेँ इकाललहुँ केला छिललहुँ की कहैत छै खीर रखलहुँ नवेद रखलहुँ ओहिपर बद्धी देलहुँ नेवेद्य आओर जब राखल भाए गेल बाल बच्चाकेँ कहलहुँ सभकोइ सूति रह आवाज़ नहि दिहै ई नहि कहियैक खरना टूटि जेतै तकर बाद उठैत छी बाजू ओतय हाँ बता नहि सकैत छियै तकर बाद खरना जब भाए गेल ओहि के बिहान भाए कऽ फेर भेल अङ्गना घर अङ्गना घर जब नीपल पोतल भए गेल फेरो अङ्गना घर नीपलहुँ पोछलहुँ खीर अथी जे कहैत छियै डगरा कोनिया धोलहुँ छिट्टा लाबलहुँ जाजीम धोलहुँ तकर बाद अपन अपन जाजीम रहल से धोलहुँ फल फूल धोलहुँ चूड़ी पहिरि कऽ फेर गहूँम छाँटलहुँ कुटलहुँ पिसलहुँ गहूँम धोइ कऽ गहूँम जे धोइ कऽ कुटलहुँ पीसलहुँ तकर बाद पकवान भेल पूड़ी अथी पूड़ी पकेलहुँ ठोकबा ठोकबा पकायल जब भाए गेल ठोकबा गहूँमके होइत छै आटाके हँ गहूमके आटा जे पिसैत छै जत्तामे ओकर होइत छै ठोकबा ठोकबा बनेलहुँ तब ओ डालीपर देलहुँ तकर बाद फेर सूजीके अथी बनल खजुरिआ बनल फेरो पिड़ुकिआ बनल ओहो डालीपर पड़ल ठोकबा लोक पूड़ीकेँ कहैत छै पूड़ी अहाँसभमे अपना आओरमे पूड़ी नहि कहैत छै ई पूड़ी छियै बिहार सभमे ठोकबा बोलैत छै पएरमे छओ दिन धरि होइत छै छठिके पूजा

नहि व्रतमे नहि नहा कऽ एक बेर नहा कऽ खेलहुँ बारह एक बजे नमक खेलहुँ बारह एक बजे नहा कऽ खेलहुँ नहा कऽ जब खैल भए गेल नहायब तऽ आबू अहाँ आबू अहाँ तब मना लेब छठि पूजा एतहि आबू